ابھی پچھلے ہفتے ہم ایک جینس کی پینٹ خرید کے لائے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی تھی تو کچھ کپڑے خرید کے لائے ہم تو جب ہم نے جینس کی پینٹ دیکھی تھی تو اس ٹائم اچھا لگ رہا تھا کلر بھی اور اس کی فٹنگ وٹنگ جب ہم نے اس کو یوز کیا دو تین بار میں تو اس کا ایک تو رنگ فیڈ ہو گیا کلر اس کا بالکل ہلکا پڑ گیا اور جو اس کا کپڑا تھا وہ بھی بالکل ملائم سا ہو گیا ہے جب ہم نے اس کو پہنا تو اب کہ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ٹائٹ ہو گئی ہیں تھوڑی سی چھوٹی بھی ہو گئی ہے اور پہننے میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہیں تو ہمیں ایک بہت اچھی چیز نہیں ملی